हमरा सहित्यिकी बहुत प्रिय लागै छै की ओकरासँ सीखै बहुत कुछ सीखैके लिए मिलै छलै ओकरासँ बहुत घटना जे होइ गेल छै बहुत पहिले उ आब पता चलै छै उ एहन एहन बात होयल छलै तऽ ओकरासँ बहुत चीज सीखैके लिए मिलै छै आओर ई हमर शहरमे हमर गाँवमे होते रहै छै कभी महीना महीना पर होइ छै अलग अलग जगह होइते रहै छै तऽ हम पता करिकए जाइ छियै हर महीना जाइ छियै आओर वहाँ देखै छियै की हो रहल छै आज कोन सबजेक्टपर कोन टॉपिकपर ब ब बात चलि रहल छै तऽ ई सब हम सीखै छियै आओर फिर की कहै छै ओकरासँ बहुत लोक सब आबै छै तऽ ओकरोसँ बहुत कुछ सीखैके लिए मिलै छै तऽ सहित्यिकी हमरा अच्छा लागै छै आओर एकर ई बात छै की एकरासँ हम हमेशा हमर जे अगल बगल चलि रहल छै आओर जे पहिले चलि रहल छलै ओकरासँ हमरा कुछ लागै छै रिलेट लागै छै तऽ एहन आओर एकरासँ बहुत कुछ सीखैके लिए मिलै छै की हम अपन सोसाइटीके ई सब सुधारि सकै छी आओर ठीक कर सकै छियै सहित्यिकी मतलब बहुत अच्छा चीज छै एकरासँ बहुत चीज सीखै सीख सकै छै लोक आओर ई होना चाहिए आओर एकरा इसकुलो कॉलेजवला सबके ध्यान देना चाही की इसब होइ तऽ एकरा सब बच्चो सबके जे अलग जे ऐक्टिविटी होइ छै उ सबके भी बहुत चीज सीखैके लिए मिलतै आओर बहुत जानकारी मिलतै ओकरासँ लोक आओर आगे बढ़ि सकै छै आओर लोकके इंट्रेस्ट भी बढ़तै एहि क्षेत्रमे आओर ई जे सहित्यिकी आब धीरे धीरे खत्म हो रहल छै तऽ अभी मतलब आओर आगे जेतै तऽ आओर लोक जानतै एकर बारेमे तऽ ई धीरे धीरे करके बहुत आगे बढ़ितै ई सहित्यिकी